हेल' आङो आसामाव फैदोंलै होथ मोजां गय बिफां बागान बागान नुदों आङो मा रोखमनि नोंथ' चिरांनि मानसि दे आंनो मोज्जां खिथानाय गयफ्रा मा रोखम गयनि दामफ्रा मा रोखम गया मा हिसाबै मा गय बिफां जायो नों बेखौ खिथाहरनाय आंनो अ अ अ अ अ

अ अ अ अ बिनिखायनो आं सोंदों जोंनि देसाव गय बागान गैयाथ' बे गयखौ जेन'बा गायबाय बे गयनि मुइल'आ मा रोखम मा मा जायो गय फिथाइआ गय फिथाइखौ जेन'बा हानबाय फिथाइखौ मा मा खालामो औ आं फैनायाव नुदों हो आसामाव फैनानै नुदों बे बुस्थुआथ' गय फिथाइ गोरा गोरा फिसा फिसा खावफ्लेनायबो नुदां आमफ्राय बै बुस्थुआबो मोनसे रं गोनां बे गय फिथाइखौबो गय फिथाइखा बियो गय खानदि खानदि खावनानै दोननाया बेबो गय फिथाइ ना ओ आमफ्राय चालानबो थाखागोन बे गया चालान थांना थाङा अ आदसा बागानखौ इसिबां गुवार गुवार गायजायो ना जाल जालल' गायो अ आदसा बिदिब्ला आं बुजिजोबाय हो दोनलायनोसै दे दे दोनलायनोसै